हलो नवतारा रेस्टुरंट न्ही हांव इशा आमोणकर उलयतां हांवें तुमच्या हॉटेलांतल्यान कांय वस्तू ऑर्डर केल्ली तें आमकां घरांत आमच्या पार्टी आशिल्ली सो हांवें तें ऑर्डर केल्लें बट आतां अशें जालां की आमी जो आमचो मिस्टराची सायड आसा न्ही तीं सुद्दां येवपाचीं आसा सो मिस्टरान आनीक खंय दुसरे कडेन ऑर्डर केल्ली आनी हांवें जी ऑर्डर केल्या ती आतां म्हाका मातशी कमी करपाक जाय आशिल्ली म्हणून हांवें तुमकां फोन केला हांवें फूल दोन बिरयानीची बकॅट सांगलेली न्ही सो म्हाका एकूच बिरयानी बकॅट दिया तुमी आनी बटर बटर चिकन आसा पळय तें फूल आं बटर चिकन तितकेंच जाय म्हाका कॉनटिटी जितली हांवें सांगल्ली तितकी चार चार प्लेट्स म्हळ्यार सो चार बाउल्स येतले आनी मातशी रोटी सांगल्ली पळय ती रोटी मातशे कमी करा तुमकां हांवें ट्वेंटी सांगिल्ली ती फक्त टेनूच दिया म्हाका